मां पंहिंजे घर जी नंढी सी गार्डन में ॾाढा सुहिणा गुल रजनी गंधा जा लॻाया आहिनि मुंहिंजे घर में शहतूत जो वण बि लॻल आहे जंहिंमें साल में ॿ दफ़ा शहतूत उगनि पैदा थींदा आहिनि मूंखे अंजीर जो वण बि वणंदो आहे मां उहो लॻायो आहे असांजा ससुर पिता साहिबु हमेशह यूसफूल उपयोगी वण ई लॻाइणु चाहींदा हुया असां शीशम जो वण बि घर में लॻायो आहे जंहिं जूं पतियूं अत्यंत बेहदि लाभकारी आहिनि मीठी नीम कड़वी नीम तुलसी गुलाब उन खां पोइ सब्जियुनि में सावा धाणा पालक भट्टे जी भट्टे जो पौधो सावा मिर्च नीबू इहे सभु असां इन्हनि पौधनि खे लॻायो आहे ऐं ॾाढा ख़ुशि आहियूं जेॾीमहिल इन्हनि पौधनि खे असां पाणी ॾींदा आहियूं त मन में ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जंहिंमहिल इन्हनि पौधनि जे लाइ आसमान मां मींहुं वसंदो आहे त मुंहिंजी ख़ुशीअ जो कोई पारावार ई कोन हूंदो आहे जेॾीमहिल उहे पौधा हरा भरा थी वेंदा आहिनि बारिश में त उन्हनि खे ॾिसी जेतिरी ख़ुशी मूंखे थींदी आहे ॾियण त मुंहिंजी घर में कोई नंढिड़ो ॿार खिली रहियो आहे ख़ुशि थी रहियो आहे मूंखे इहे पौधा ऐं सब्जियुनि जा वण पंहिंजा ॿार ॾियणु लॻंदा आहिनि त मां हमेशह चाहींदमि त मुंहिंजे घर में ईअं हरियाली बणी रहे जय झूलेलाल